नलके पानि जो भेटलक हइ बहुत अच्छा लगै छै आओर नलके जाहि नलके पानि कहीँ कहीँ अच्छा नहि रहै छै जकर कारण जकर कारण जे हइ बहुत पानि खराब आबै लगै छै आओर नहानामे प्रॉब्लम पीनेमे प्रॉब्लम बहुत लागै छै आओर नलके पानि कहीँ कहीँ अच्छा भी रहै छै नलके पानि मिललापर हमर जीवनमे बहुत ही मतलब अच्छा लगै छै जेकि

नलके पानि बहुत ही अच्छा लगै छै जकर कारण बहुत ही उपयोगमे मतलब घरके घरेलू उपयोगमे बहुत ही उपयोग होइ छै आओर नहि भरलापर पानि कलमे नहि आनेपर बहुत प्रॉब्लम हो जाइ छै जकर कारण बिहार सरकार कोइ भी सरकार जे नल लगाबै छै ने ओकर काफी फायदा होइ छै आओर पानि साफ भी रहै छै आओर कहीँ कहीँ अलग अलग जगहपर जे हइ पानि साफ नहि रहै छै वहाँके सरकार वहाँके उसपर धिआन नहि देल जाइ छै जकर कारण बहुत ही आओर कहीँ कहीँ मतलब खराब भी होइ छै पानि साफ नहि आबै छै